अजमेर जे आसे पासे में अजमेर दरगाह जी वजह सां फेमस आहे ऐं अजमेर जे पासे में पुष्कर पवंदो आहे पुष्कर जी अजमेर पुष्कर ऐं दरगाह जी वजह सां फेमस आहे अजमेर में सभिनि खां फेमस जेको आहे उहो सोन हलवो ऐं ॿियो जेको आहे साग कचौड़ी इहे फेमस आहे साग कचौड़ी त सुबुह खां ई शुरू थी वेंदी आहे सिंधी जेको बि अचे महिमाननि जो स्वागत साग कचौड़ी खाराए करे ई कंदो आहे साग बेसण जी करी थींदी आहे बिना ॾही वारी ऐं ॾाढो बढ़िया टेस्ट अथसि साग कचौड़ी जे अलावा संबोसो खाईंदव सांखिया खाओ पालक जा पकौड़ा खाओ इहे सभु साग में ई मिलंदो आहे गॾु खटी मिठी चटणी हूंदी आहे ॿई विझी ॾींदा आहिनि न त तां पंहिंजी इच्छा सां बि पंहिंजी पसंदि सां बि खपेव त भली मिठी चटणी में खपेव त भली खटी चटणीअ में साग खाई ॾिसो सिंधी त हिते जेके बि परिवार आहिनि साग कचौड़ी खाई करे हीअ ॾींहं जी शुरूआत कंदा आहिनि ऐं ॿहिरां कोई बि अचे त साग कचौड़ी खाई करे पूरे भारत मां कोई बि अजमेर शहरु अचे थो त साग कचौड़ी त ज़रूरु खाईंदो आहे हर हर किथे बि हली वियो अजमेर में कहिड़े बि हंधि बड़ी ॾाढी सहुलाईअ सां पाण खे साग कचौड़ी मिली वेंदी आहे सस्ती बि आहे हाणे वीह रुपिया पीस थी वियो आहे ऐं ॾाढी बढ़िया आहे स्वादु ऐं पैक कराइण लाइ सोन हलवो हितां जी मिठाई हितां जी फेमस आहे माण्हू खणी खणी ईंदा आहिनि ऐं ख़राब बि न थींदी आहे इन जे वेझो पुष्कर आहे पुष्कर घुमण लाइ ॾाढो बढ़िया पर्यटन स्थल आहे उते सभई समाज जी धरम शालाऊं बि आहिनि पाण खे सस्ते रहण जी बि सुविधा आहे पंहिंजे सिंधियुनि जो बि प्रेम प्रकाश आश्रम पुष्कर में पहुचंदे ई पहरीं पहरीं आश्रम प्रेम प्रकाश आश्रम आहे जिते अॼुकल्ह जी नमूने जा होटल सुठा कमरा ठहियलु आहिनि एसी वारा बि आहिनि ऐं विदाउट एसी कूलर पंखे वारा बि कमरा आहिनि पंहिंजी सहूलियत जे हिसाब सां कमरो वठी करे रही था सघूं ऐं अजमेर शहर पुष्कर अरावली पहाड़ी जे विच में वसियलु हिकिड़ो शहरु आहे त सुबुह सुबुह उथणु हुते ॾाढी ख़ूबसूरती आहे ऐं पोइ पंधु हली करे पंज सौ मंदर आहिनि रमजी मंदिर फेमस आहे ब्रह्मा मंदर फेमस आहे लाइन लॻंदी आहे सभिनि खां पहिरीं उथो कचौड़ी खाओ घाटनि ते वञो ॿावंजाहु घाट आहिनि कोई बि घाट ते वेही करे पाण उते पुष्कर सरोवर पवित्र सरोवर जो सनान करे पोइ मार्केट में अची साग कचौड़ी खाई था सघूं ऐं साग कचौड़ी खाइण खां पोइ तव्हां ॾिसंदव मिठाई पुष्कर जी मिठाई फेमस आहे मालपुआ उहो ई ज़रूरु हर को पसंदि कंदो आहे ऐं चोवीह कलाक गरमा गरम उते मिलंदा आहिनि हिकिड़ो पीस वीह रुपिए जो आहे ऐं पंज सौ सठि रुपिया किलो मिठाई आहे ख़राब बि न थींदी आहे जेको बि अजमेर पुष्कर घुमणु अचे उहो साग कचौड़ी ज़रूर खाईंदो आहे ऐं पुष्कर जा माल पुआ वठी ज़रूर वेंदो आहे